ہلو شاؤمی کسٹمر کیئر جی ہاں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا جی میں اپنا جو ابھی فون یوج کر رہا ہوں وہ کووو فون جو ہے کافی لیگ مار رہا ہے اور اس فون کا جو ہے لائف بھی ہم کو زیادہ نہیں لگ رہا ہے جی ہاں جی میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی اچھا سا فون کا مجھے ایڈوائز دیں جی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائے جی جی میں چاہتا ہوں کہ آپ پوکو سیٹ چھوڑ کے ادر بتائیں جیسے ایم آئی میں کوئی موٹرولا وغیرہ جی ہاں موٹرولا کتنے کا ہے جی پچیس ہزار کا ٹھیک ہے تو اس کا بیٹری ایم ایچ کتنا ہے پانچ ہزار ایم ایچ صحیح ہے اور ریم ریم ایٹ جی بی ریم ٹھیک ہے میم اور اسٹوریج دو سو اٹھائیس ٹھیک ہے تو جی ہاں میں یہی بولوں گا کہ موٹرولا فون کافی اچھا لگ رہا ہے ہم کو اور یہ فون میں پرچیز کرنا چاہتا ہوں اس کا پرائز پچیس ہزار بولا آپ کیا اس میں کچھ چھوٹ وغیرہ کچھ آفر جی ہاں بیس پرسنٹ چھوٹ ہے ٹھیک ہے موٹرولا فون میں آڈر کرنے جا رہا ہوں بیس پرسنٹ چھوٹ ہے ٹھیک آڈر مار دیتا ہوں